आ ओके हा तुमकां कसले वस्त जाय आसलेल्यो सुकी मिरसांगो मुगो मेळटल्यो तुका आमच्यो बऱ्यो सारके कडकडीत सुकोवन बीन दवल्लेल्यो आसा कितल्यो जाय कितल्यो किलो जाय तुका एक किला साडे चारशी यें ना आतांत सिजन मुगो आमचो आनी आनी केन्ना विकतलीं आमी आतांच न्हू तुका कितल्यान जाय आसली तुका कितल्यान जाय आसली हय गो बट प्रायस कितलो जाय आसलो त तुका प्रायज आवय साडे चारशी खंय पडले आनी तिनशेन किदें मागता गो तूं साडे तिनशी

साडे तिनशान लाश्ट दिवं शकता हांव तुका आनी आमचे कडेन आब्याचीं साठां आसा पणसा पणसाचीं साठ आसा तीं जाय तुका तुका तीं गाल्मो जाय काय मोटी सुंगटां जाय तुका गाल्मो जाय आ तीं मुगो तुका फूल एक यें एक वाटी कितली तुका दोनशान बीन पडटले दोनशे अडेश्शी तीं आमचीं सामकी बरी सुकयल्लीं आसता तीं सारकी तुका तशें चलता जाल्यार तुका आतां वानपण आनी करनाका तूं हांव तुका दोनशान दिता पयलीच कमी रेट सांगलां तुका पळय आनी आनी किदें जाय खारे बांगडे बीन नाका बोंबील आसा आसा तुका जाय एक पॅकेटान वीस येता गो ते घालया घालया कित कितलीं पॅकेटां जाय तुका पांच पॅकेटां मुगो आ पांचशें रुपया पडटले आ शंबर शंबर रुपयान धल्लां मुगो हांवें आनी आनी किदें डिसकावंट बरें चल तुज्या खातीर अंयशीं रुपया दवरता आनी सा सोलां बिलां जाय

परवां धाडून दिता तुजेच एड्रॅस धाड म्हाका हा बरें थँक्यू